हँ हेलो हँ कहली जे किताब कॉपीके दोकान करले छियै हँ किताब कॉपी राखै छियै बच्चा सभके क कलम आरो सभकिछु अच्छा तऽ ठीके छै तऽ अयबै दोकानमे खरीदय लए खरीदबै किताब कॉपी बच्चा सभके हँ ठीक छै तब हँ की दर दाम रखने छियै किताब कॉपीके अच्छा अऽ किताब अच्छा ठीक छै खरिदबै बच्चासभ खातिर किताब कॉपी लीड पेलसिन कॉपी ठीक छै तब अच्छा ठीके छै हाँ ठीक छै दाम ठीक राखबै बढ़िआँ दाम राखबै जे खरीदै खरीद लेबै हँ दाम बढ़िआँ छै अऽ ठीके छै हँ हँ अच्छा हँ ठीके छै तब हँ ठीक छै लेबै टेम किताब कॉपी लेबै बच्चाके खातिर किताब कॉपी पेलसिन लेबै हँ ह्म्म ह्म्म ह्म्म हँ करवैलीमे दोकान करले छियै करवैलीमे हँ ठीके छै तब अयबै बच्चा सभके किताब कॉपी खरीदय लए चलि अयबै हँ हँ ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म हँ दोकान तऽ चलबे ने करतै ह्म्म हँ आह हँ ठीके छै तब ह्म्म ह्म्म अयबै खरीदबै कॉपी कोन बढ़िआँ यए बच्चा सभके हँ हाँ हाँ अऽ बच्चेके हँ अच्छा लेबै लेबै बच्चा सभके किताब क् क् कॉपी से हम आबै छी खरीदय लेल